कायद्याचो समस्या आमी आमच्या घरांतूच सोडयतात म्हजो मांव हो एल एल बी शिकला तर कायद्या संदर्भांत आामका ज्यो कितें क्वेरीज आसतात त्यो आमी ताकाच विचारतात आमच्या शेजाऱ्यांक जर तर कितेंय बारीक सारीक प्रस्न आसत कुटूंबाच्या प्रोपर्टिच्या संदर्भांत ना जाल्यार लोन जें आमी बँके कडल्यान काडटात ताच्या संदर्भांत किंवां कोणाकूय जमीन विकपाची आसता त्या संदर्भांत जे कितें इश्यूज आसता ते सगळे जाण म्हज्या मांवा कडेन येतात